جی ہاں بولیے میں کیب ڈرائیور بولیے جی ہاں کیب تو ایولیبل ہے لیکن میں آپ کو زو پارک کہاں پہ بہادر پور کا جو وہاں پہ جو پیچھے کی سائڈ میں ہے جہاں یہ جی ہاں اچھا کتنے کلو میٹر پڑتا ہے یہ آپ کا گھر کہاں ہے یہ مہدی پٹنم کی طرف ہے مہدی پٹنم سے آپ کو بہادرپورہ جانا ہے

نہیں بارہ تو نہیں پڑتا پندرہ بیس پندرہ کلو میٹر پڑتا پندرہ سے بیس کلو میٹر پڑتا جی تو کون سی کار ہونی کا ہے آپ کو اچھا کتنے آدمی ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے جی انووا ویسے انووا چلتی ہے آپ کو انووا ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی تو یہ اے سی کے ساتھ جا رہے ہو آپ لوگ یا بغیر اے سی دیکھیے اے سی کے حساب سے بولے تو آپ کو جو ہے نا پر کلو میٹر میں ٹھٹی روپیس لوں گا

ہاں اے سی کے حساب سے اگر نہیں اگر وتھاؤٹ اے سی ہونا ہے آپ کو تو جو ہے نا ٹوینٹی روپیس میں آپ جا سکتے ہوں کیونکہ گرمی کے دناں ہے آپ لوگ بولتے کیسا بھی اے سی ڈالو تو اس حساب سے ہے جی چھوٹے بچے بھی رہتے نا ساتھ میں تو جو ہے نا اے سی ڈال لے کے نکلنے فائدہ رہتا نہیں مارکیٹ دیکھیے گاڑی گاڑی بھی تو آپ کو بڑی ہو رہی نا انووا لے رہے نا آپ گاڑی اگر آپ چھوٹی لیتے تو میں جو ہے نا آپ کو کم پیسے بولتا تھا پندرہ روپئے کلو میٹر سے لے کے جاتے ہوں سارے کو یہ گاڑی بڑی گاڑی ہے انووا گاڑی ہے نا آپ کی فیملی بھی پھر زیادہ ہے سیون آٹھ سات یا آٹھ آدمی ہیں بولے آپ

جی ہاں اگر بولے تو میں آپ کو جو بکنگ ہے وہ بکنگ جو ہے نا بک کر دیتا ہوں سنڈے یعنی کہ اور کسی دن آج کیا ہے آج آج سٹرڈے ہے تو کل ہی ہے سنڈے تو کل ہونے کا ہے آپ کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیے ریٹ تو میرے پاس یہی ہے دیکھیے میں آپ کو بول دیا اپنا ریٹ تو میں آپ کو بول دیا اب آپ کی مرضی ہے سر بک کرانا چاہ رہے تو بک کرا لے سکتے جی اچھا ٹھیک ہے